जोंनि बे ओनसोलाव संग्रा माखासे जामुंफोरनि मुंफोरा जाहैबाय अनद्ला ओंख्रि साम' ओंख्रि नारजि ओंख्रि एमबु बेदर एन्जर बेदर अमा बेदर ना बेफोरो जाबाय जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय माखासे जाग्रा मुं गोदो गोदाय आबौ मोनहानो बेफोरबायदि एन्जर लायनाय हाग्रायाव एमबु लायनाय दाउ लायनाय बिफोरबायदिखौ लानानै फैनानै संनानै जाफैयोमोन दानि जुगावबो जों गोबां रोखोम सोलायनायखौ नुनो मोनबाय दानि जुगावथ' गोदान गोदान जाग्रा ओंखारबाय जेरै चावमिन म'म' चिकेन ललिप'प चिकेन टारका बेफोरबायदि ओंखारजोब्बाय गोदोनिजों दानिजों मिलायला दानि जुगाव गोदान गोदान गोदान जाग्रा ओंखारबाय चाइनिसफोरनि बायदिसो सोलोंलाजोब्बाय नाथाय आंबो संनो मोजां मोनो अनद्ला ओंख्रि नारजि ओंख्रि सबाय साम' ओंख्रि बेफोरबायदिखौ आंबो संनायाव बिराद इन्ट्रेस्ट दङ टेस्टि दङ बेबायदिनो आङो अबेबा अबेबा पार्टिफ्राव थांब्लाबो बिदिनो सङो ओंख्रि सङो बेदर सङो बेदर संनायफोराव एखमब्ला समाव मस्ला बाराबो जानो मोजां मोनो आं संख्रि फानलु ज्रोम जानो मोजां मोनो एखनब्ला लोगो लोगो लोगोफ्राबो होइथ फाग्ला नोंनि संनाया संख्रि बारा जादों एसे हो बिदि होनो नाथाय आं संख्रि बारा जाग्राखायनो एखमब्ला संख्रि बारा बारा होनानै सङो बिफोरबायदिनो सङो आरो पार्टिफ्रावबो आंखौ संहोयो नालाय लोगोफ्रा अबावबा पार्टि जाब्ला माबा जाब्ला आंखौ बायदिसिना संनो लिंहरो थाङो सङो फैयो जानायफ्राव बिदिनो एखमब्ला सोरबा बानलु गोसा जादों संख्रि खम जादों होनो नाथाय आं एखमब्ला बानलुखौ गोसा जाखायो संख्रि बानलु ज्रोम जाब्लासो आंहा देहायाबो आराम मोनो गोरा मोनो बेखायनो आं बानलु संख्रिखौ एसे ज्रोम होयो